हमारे यहाँ के क्षेत्र में चम्बल संभाग में यहाँ पर पूरे साल मे लगभग छः सात फ़सलें अलग अलग जगह पर उगाई जाती हैं मुरैना क्षेत्र में सरसों गेहूं बाजरा का प्रचलन ज़्यादा है वहीं यदि अशोक नगर क्षेत्र मे जाते है तो अशोक नगर क्षेत्र में वहाँ पर सोयाबीन और चावल की फ़सल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके अलावा इसी से जुड़े हुए जो एच अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर गन्ने की फ़सल होती है चावल की फ़सल होती है वहाँ मूँगफली की फ़सल भी की जाती है मूँगफली के फ़सल के अलावा यहाँ के लोग गन्ने की फ़सल ज़्यादा करते हैं और जिससे कि उनको रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता है